जेन्ना हांव कपडे शिकता तेन्ना म्हाका याद जायना न्हू तेन्ना हांव गुगलाचेर नाल्या मोबायलाचेर सर्च करतालें आनी पयतालें मागीर म्हाका ती आयडिया येताली कशें ब्लावज शिवपाचे ते कसलो पॅटर्न करपाचो किदें करपाचे ते तेजेर पळोवन हांव मागीर हळू हळू हळू ब्लावज शिवपाक शिकले मागीर हांव म्हाका याद जाली की पेपराचेर बी येता न्हू ते बी पोवंक लागले हांव आनी ते आमी इरोयनी बी घालता तशें बी तेंकां पॅटर्न जाय आसता न्हू ब्लावजांचे ते बी पोवन हांव कट करून बी म्हाजे हांगा पेपरा बुकाचेर एक पॅटन तो काडून दवरताले आनी मागीर म्हाका याद जाता आमी क्लासीक वयताली न्हू पयली तेन्ना हांव तेवूय बी शिकलेलें टिचरीन आमकां ब्लावज कशें कट करपाचें किदें डिजायन ते थोडें पळोवन मागीर हांव शिकतालें